हमरा गाँवमे सभसँ प्रसिद्ध कारोबार व्यापार आमके होइए जेकि बहुत ही व्यापारी गाछे खरीद लए छै मञ्जरसँ पहिनहिए आओर हुनका सभकेँ दबाइसभ किछु दयके अपन कारोबार करयए ओकर बाद पोखरिके कारोबारसे होइए हमरा गाँवमे हमरा गाँवमे पोखरिके मछलीके कारोबार से होइए बहुत एहन छै जे हमरा गाँवमे बहुत कारोबार एहन कोनो भी कारोबार नहिए जे हमरा गाँवमे नहि होइए आओर सभ कारोबार जे व्यक्ति अपन व्यापर लाइन व्यापारी लाइनमे छथि ओ कारोबार कए कऽ अपन जीवनयापन करयए जेनाकि मछलीके मखानके आओर आमके लीचीके कठहरके ई सभके कारोबार हमरा गाँवमे होइए आओर सभ व्यापारी व्यापारी अपन अपन जीवनयापन करयए